आजके डेटमे किछु नहि ई छै आजके डेटमे सबचीज डिजिटल छै मतलब हरेक चीज ऑनलाइन हरेक चीज मतलब जैसे पहिलेकेँ जबानामे सब कोइ सिनेमा जेतए रहै देखै ले मूवी वगैरह आओर सब पढ़ाइ से बहुत ई रहए मतलब होवै छै ने कि टाइम पर सबचीज करना उरना आजके डेटमे तऽ सबचीज फोन पे ही सबचीज होवे छै जैसे डिजिटल इण्डिया इएह सब बहुत किछु बदलि गेल छै अब तो सबचीज घर बैठे ही होवे छै पहिलेके जबानामे तो सब कोइ जते रहै फॉर्म भी फिलअप कराना रहै तऽ जाएत रहै कैफे यहाँ वहाँ आओर आजके डेटमे तऽ अब तो घर बैठे ही हरेक चीज करना खुद से ही आओर ई सबचीज एक तरहसँ ठीके छै किआकि पहिलेके इंसान लोग उतना डेवलप नहि हो पेलै आओर आजके डेटमे इंसान सब बहुत पढ़ पढ़ पढ़ लिखके किछु करै छै बिजनेस या किछु भी तो इएह सब